हमरासबके देखैला पड़ै छै की कोन धान कहिया अच्छा बनै छै कहिया अच्छा होइ छै ओइ हिसाबसँ रोपैले रोपैले कोन धान बढ़िआँ होइ छै हाइब्रिड धान बढ़िआँ होइ छै की मसूरी धान बढ़िआँ होइ छै मसूरी मौसरी धान बढ़िआँ होइ छै ओइ हिसाबसँ रोपैले देखैले कोन बिचड़ भी बढ़िआँ ओकर बिचड़ा बढ़िआँ होइ छै तऽ ओइ हिसाबसँ ओ धान लगाबैले हाइब्रिड धान बढ़िआँ होइ छै तऽ हाइब्रिड धान लगाबैले सावनके महीनामे लगाबैले लगाबैले ओकरबाद नवम्बर नवम्बर या दिसम्बरमे दिसम्बरमे नवम्बर दिसम्बर तक धान काट लै छियै ओकरबाद देखैले मकइ पहिले तऽ गेहूँ लगाबैत रहियै गेहूँमे फायदा ना होलै तऽ आब मकइ लगाबैले आलू लगाबै छियै अच्छा उपजाबै छियै आलू आलू मकइ मकइ लगाए कऽ काटैले ओकरामे अच्छा नफा होइ छै नवम्बर महीना मकइ लगाबैला गर्मी महीना काट लैले मकइ बहुत अच्छा होइ छै आलू भी बहुत अच्छा होइ छै